हमरा सबके आसपास तऽ बहुत सारा एहन वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र छै जाहिमे विज्ञानके पढ़ाइ पढ़ाएल जाइ छै विद्यार्थी सबके तऽ अपन मोनपर मे विचारपर मे निर्भर करै छै नहि कि ओसब कि पढ़ऽ चाहै छै विद्यार्थीके रुचिसँ चलै छै ताहि दुआरे विज्ञान क्षेत्रमे तऽ बहुत चीज पढ़ाएल जाइ छै वनस्पति मानव शरीरके बारेमे तकरा बाद केमिकल दवाइ जे बनै छै सब चीजके बारेमे बताएल जाइ छै कि कहू विज्ञान तऽ एहन चीज छै जे अगर नहि रहबे तऽ जीवन व्यर्थ छै कियाकि विज्ञानसँ बहुत चीज लोकके सुलभ होइ छै आइ बीमार पड़ि गेल तऽ लोक पहिलेके जीवनमे छलै तऽ वनस्पति जड़ी बूटीसँ भऽ जाइ छलै लेकिन आब तऽ रङ्गबिरङ्गके दवाइ निकलै छै